دلی بھارت کا دل ہے ایک تاریخی اور ثقافتی گہوارہ ہے جہاں مختلف مذاہب قومیتوں اور زبانوں کے لوگ آباد ہیں اس شہر میں لوگ اپنی زندگی کی اہم تقریبات قومی یا مذہبی تہواروں کو بہت جوش و خروش اور اتحاد کے ساتھ مناتے ہیں دلی کے لوگ خوشی کے ہر موقع پر مٹھائی بانٹنا ایک روایت سمجھتے ہیں شادی ہو بچے کی پیدائش ہو کوئی تعلیمی کامیابی ہو یا مذہبی تہوار جیسے عید دیوالی یا گرو پرو دلی کی ایک منفرد اور تاریخی روایت ہے جو ہر سال مہرولی میں منائی جاتی ہے یہ تہوار ہندو مسلمان دونوں کی شراکت سے منایا جاتا ہے اس میں پھولوں کی چادریں پنکھیاں درگاہ مندر دونوں پر چڑھائی جاتی ہیں امن بھائی چارے بین المذاہب ہم آہنگی کے علامت ہے یہ تقریب اس بات کی عکاسی ہے کہ دلی والے اپنے تہواروں کو مذہبی حدود سے بالا تر ہو کر مناتے ہیں ہولی رنگوں کا تہوار دلی میں بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے